ہندوستان کے فیشن کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان کا جو فیشن ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے جب ہم دراوڑین دور کی بات کرتے ہیں جب یہاں آرین آئے تو انہوں نے کچھ چیزوں کو جب یہاں قبول کیا تو ان میں سے کپڑے وغیرہ بھی ہیں کہ ہم اس وقت کے لوگ یا دھوتی پہنتے تھے اور اوپر سے کچھ کپڑا چادر وغیرہ اس میں اس کو لپیٹتے تھے لیکن پھر کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے اس میں بھی تبدیلی آ گئی زیادہ تر میں یہ کہوں گا کہ جب یہاں پر انگریز آئے تو پھر ہم نے مغربی تہذیب کا جو اثر قبول کیا جہاں ہم نے دیگر چیزوں کو اپنایا وہاں ہم نے ان کے لباس کو بھی اپنے زندگیوں میں جگہ دی آپ دیکھتے ہیں کہ آزادی سے پہلے یا انگریزوں کے آنے سے پہلے دور سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہندو ہیں کیونکہ وہ اسی قسم کے کپڑے پہنتا تھا دور سے پتہ چلتا تھا وہ مسلمان ہے کیونکہ ان کا رہن سہن اور جو ملبوسات وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے حساب سے ہوتے تھے لیکن پھر جب انگریز آئے وہ جب یہاں پر پینٹ کو لے کر آئے یہاں پر شرٹ کو لے کر آئے جینس کو لے کر آئے ٹی شرٹ کو لے کر آئے تو اس کا اثر براہ راست ہمارے کپڑوں پر بھی پڑا کیونکہ کپڑے بھی پہچان ہوتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں آج بھی کہ ساؤتھ افریقہ کا اگر ہم دورہ کرتے ہیں یا موبائل پر یا ٹی بی پر یا ریڈیو پر دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ننگا بدن لیے کڑی سے کڑی دھوپ میں بارشوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں صرف شرمگاہ کی جگہ کچھ چھوٹا موٹا کوئی کپڑا رکھ دیتے ہیں باقی بدن جو ہے وہ پورا ننگا ہی ہوتا ہے

تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں جوں ہی کوئی فیشن نکلتا ہے تو پورے ملک بھر میں سارے لوگ اس فیشن کو اپناتے ہیں پہلے دیکھیں آپ کہ کپڑوں کا ڈیزائن بھی مختلف ہوا کرتا تھا ہم جو پینٹ پہنا کرتے تھے وہ ہم کمر کے اوپر تک پہنتے تھے پھر دھیرے دھیرے اب جو پینٹ ہے وہ ہم کمر کے نیچے نیچے کھسکا رہے ہیں تو اسی طرح اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایسے کپڑے پہنے جاتے تھے جو ڈھیلے ڈھالے ہوتے تھے جن میں جسم اچھی طرح سے ڈھنپ جاتا تھا جسم کے جو دیگر اعضا وغیرہ ہیں وہ دکھتے نہیں تھے لیکن دھیرے دھیرے کیا کیا ہم نے ہم نے چست لباس پہننے شروع کر دیے اور وہ بھی ہم تبھی پہن رہے ہیں جب ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں پھر آج کے دور میں آپ دیکھیں پھر ہم نے ہاف پینٹ ہاف سلیپس پہننے شروع کر دیے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اب ہم وہ پینٹ پہنتے ہیں جن میں بہت ساری کٹس لگے ہوتے ہیں اور جن میں پورا جسم اندر سے دکھتا ہے تو مغربی تہذیب نے ہمیں جہاں بہت ساری چیزیں دیں اور جہاں انہوں نے سے بہت ساری چیزیں متاثر ہوئیں تو ان میں سے ایک ہمارا لباس بھی ہیں وہ بھی متاثر ہوا اور اسی وجہ سے جو بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اب جو ہیں یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہیں اب جو ایک دنیا ایک گلوبل ویلیج ہیں اب ہمیں اس سے پہلے اگر سال لگتا ہم تک پہنچتے پہنچتے مغرب کا کوئی فیشن لیکن اب چٹکیوں میں پہنچتا ہے منٹوں اور گھنٹوں میں پہنچتا ہے کیونکہ اب موبائل پر ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو ہم فوراً ان چیزوں کو اپناتے ہیں اور اسی طرز کا لباس پہنتے ہیں جس طرز کا لباس امریکہ کے لوگ یا مغربی ممالک میں بسنے والے لوگ پہنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہیں اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ایک موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے تو سمجھو آپ کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے پوری دنیا ہے اور آپ جہاں کا جدھر کا بھی گوگل میں سرچ کریں گے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے یا دیگر جو سرچ انجن ہیں ان پہ سرچ کریں گے تو سب کچھ آپ کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے اور وہ بھی ایک پل میں تو میں یہی کہوں گا ذاتی طور پر کہ یہ جو ہے مغربی تہذیب ہے اس کا بڑا اثر پڑا ہمارے فیشن پر بھی خاص کر ہندوستان کے فیشن پر اور میں جہاں تک میری اپنی بات ہیں میں بھی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پسند کرتا ہوں میں جینس پہنتا ہوں میں ٹریک سوٹس پہنتا ہوں میں ٹی شرٹس پہنتا ہوں شرٹس بھی پہنتا ہوں اور کبھی کبھی عید یا دیگر جو مواقع ہوتے ہیں ان پر میں قمیص شلوار کا بھی استعمال کرتا ہوں زیادہ تر میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو گھر سے باہر میں زیادہ تر جینس پینٹ اور کاٹن کی کوئی ٹی شرٹ استعمال کرتا ہوں اور میرا جو ذاتی جو رنگ مجھے پسند ہے وہ ہیں نیلا یا میں زیادہ تر کالا رنگ کے کالے رنگ کے کپڑے پہنتا ہوں